हँ बीमा एजेन्सीसँ तऽ बात करले छियै आओर बैंकिंग सेक्टरमे छियै तऽ बहुत सारा आबय छै बहुत उ तऽ बीमा एजेन्ट जे छै कि जिन्दा रहय छह तऽ मरयके फायदा बता दै छै मरने से ये होगा वो होगा जेहो जिन्दा आदमी छै ओकरो दिमागमे छै कि जे कल मरिये जे मरि जइए जे कि फायदा मिलि जाइ तऽ छै किछु किछु बीमा जैसे की अच्छा भी छै कन्या समृद्धि योजना हेल्थ इन्श्योरेंस ईसभ चीज सही छै कि मतलब छै कि आजकल आदमीके शरीरके कोनो ठिकाना नहि छै कब बीमार पड़ि जाइत कब की भए जाइ कहाँ एक्सीडेन्ट भए जाइ ईसब चीज जे छै कि सही चीज छै कम सँ कम आदमीके हेल्थ इन्श्योरेंस लएके रखना चहिये आओर बाल बच्चाके लिये जे छै कि जीवन संचय योजना सब छै ई सब चीज जे छै कि लेना छै हँ हमे जे छै कि हेल्थ इन्श्योरेंस लेलो छियै एक सालके ई जे छै कि हमरामे ओकरामे सब चीज छै कवर छै